हांवे धावी मेरेनचे शिक्षण घेतले उपरांत मागीर अकरावी बारावी हांव शिकलें आनी बारावी शिकलें उपरांत ग्रेज्युएशनूय केलें बी ए केलें हांवेन आनी बी ए केली उपरांत आतां फुडें कितें असो प्रस्न आयलो म्हाका दिसतालें की फुडें हांवे एम ए करचें कारण आतां मेरेन जे हांवे शिक्षण घेतिल्ले ते शिक्षण म्हजी जी फ्रेंन्डस आसात ती कितें घेतात ती बी ए ती आर्टसाक गेली म्हुण हांव आर्टसाक गेल्ले तांणी जो विशय घेतिल्लो तोच विशय हांवेन घेतिल्लो आनी आतां असो प्रस्न आशिल्लो की आता फुडें करप कितें कारण जी फ्रेंन्डस आशिल्ली ती फुडें शिकपाक तयार नाशिल्ली तांकां फुडें शिकपाचे नाशिल्ले फक्त म्हाकाच दिसतालें की हांवेन फुडें शिक्षण घेवचें पूणून एम ए करचेंशें दिसतालें म्हजे भयणीक दिसताले की ना तुवेन एम ए करचें न्ही आत्तां तरी करची न्ही पयलें बी एड कर आनी मागीर एम ए कर पूण म्हाका परत परत दिसतालें की ना हांवे एम ए पयलीं करपाक जाय आनी मागीर जाता जाल्यार बी एड करया पूण लास्टा हांव फॉर्मूय घेवन आयलें एम एचे पूण एक विचार केलो हांवेन आतां मेरेन जे जे हांवे म्हजे भयणीचे आयकल्लें तातूंतल्यान म्हजे कांयच वायट जाल्ले नाशिल्ले म्हळें आनी लास्टाक चिंतले की ना इतलीं म्हजी भयण आग्रो करता परत परत सांगता जाल्यार तिचेंच आयकप बरें अशें म्हणून हाडिल्ले फॉर्म हांवेन सायडीन दवरलें आनी तांणें म्हळ्यार खुद्द म्हज्या भयणीन वचून म्हज्या खातीर बी एडाचे फॉर्म हाडिल्लें ते फॉर्म हांवेन भरले आनी ते फॉर्म हांवेन दिलेें एडमिशनय जाले आनी रोकडे एडमिशन जावन एका वर्साचेंच बी ए ड आशिल्ले ते पास आउटय जालें आनी रोखडें म्हाका जॉबय मेळ्ळो सो त्या वेळार तांणी सांगिल्ले जो निर्णय आशिल्लो तांणे जे सांगिल्ले म्हाका ते तेन्ना आयकल्लें कारणान म्हाका म्हजे फुडलीं लायफ किंवां फुडलीं जी जीण आशिल्ली ती सोंपी जाली आनी आयज सुद्दां खंयचोय म्हजो म्हजी जी डिफीकल्टी आसा किंवां प्रॉब्लम आसा जाल्यार हांव पयलीं ताकाच फोन करतां आनी म्हजे प्रत्येक प्रस्नाचें उत्तर किंवां म्हज्या एखादो जो प्रॉब्लम आसत ताका सुटावे किंवां ताचें सोल्युशन म्हज्या भयणीकडेन आसताच आसता आनी तांणी सांगिल्ले जर हांवे आयकत जाल्यार त्या प्रस्नांतल्यान किंवां खंयचो जर संकट आसत तातूंतल्यान हांव हमखास भायर सरपाक शकता